ہاں میں نے کالج میں ایک بار گانا گایا تھا سنگنگ کی تھی تو وہ گانا میرے لیے بہت یادگار رہا جب میں نے وہ گانا گایا تو بہت اچّھا لگا سب کو اور اس گانے کی جو لیرکس تھیں وہ بھی بہت اچّھی تھیں ایک دم دل کو چھو جانے والی اور جب آپ دل سے گانا گاتے ہیں تو جذبات باہر آتے ہیں اور مطلب بہت اچّھا لگتا ہے من ہلکا ہو جاتا ہے سنگنگ کرنے سے اور جو لوگ بہت انٹریسٹیڈ ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہی کرتے ہیں سنگنگ لوگ گٹار پلے کرتے ہیں سنگنگ کرتے ہیں ساتھ میں تو مجھے بھی بہت اچّھا لگتا ہے سنگنگ کرنا لیکن وہ جو میرا گانا تھا جو میں نے کالج میں گایا تھا وہ میرے لیے سچ میں بہت یادگار رہا بالکل بہت اچّّھے اس کے الفاظ تھے اور سبھی کو بہت اچّھا بھی لگا تھا